बोलिए हाँ बोलिए हाँ मेरे पास सारे मोबाइल हैं हाँ तो लीजिए आई तेरह हज़ार के हैं हाँ दुकान पर आइएगा तब कम हो ना फिर तो ऊ दूसरा लीजिए ऊ कम वाला लीजिए आकर के हाँ है सैमसंग का हाँ सैमसंग पंद्रह सौ दाम है अ नहीं है तो कैसे खरीदिएगा आँय कैसे खरीद तो सारा देखिए आकर के पसंद कीजिए आइए आइए पसंद कीजिए मोबाइल तो सारा बहुत सारा है है उसका बीस हज़ार क़ीमत है हाँ तो आइए ना तो मिल जाएगा हो जाएगा बोलते हैं पसंद कीजिए ठीक है आइए लौन पर भी मिल रहा है हाँ तो लौन पर भी है पंद्रह हज़ार का भी है तीन हज़ार का भी है सत्रह हज़ार का भी है बहुत सारा मोबाइल है हाँ देंगे ठीक है ठीक है ठीक है आइए पसंद करिए ठीक ठीक ठीक ठीक कंपनी के हैं पोको के हैं एयरटेल है नोकिया है बहुत सारा मोबइल है समसंग बहुत सारे पसंद है आकर के लीजिए पसंद करके हाँ है हाँ हाँ दे हाँ हाँ हाँ इस बार ना होगा सही से ई पैसा कहाँ है याद ठीक है आइए